ہمارے وہاں ریاست میں بھرپور ثقافت اور اردو زبان کے تحفظ کے لیے مدارس اسلامیہ ہے جو اردو زبان کو تحفظ میں سب سے پہلا اگر دیکھا جائے کردار ادا کر رہے ہیں مدارس اسلامیہ جو کسی بھی شکل میں ہوں اس میں ایک چھوٹے سے چھوٹے اردو زبان کی مشق کرائی جاتی ہے پہلے الف با با تا سکھایا جائے پھر جملے سکھائے جاتے ہیں کھانا پانی کل دن رات یعنی چیزیں چھوٹے چھوٹے تین حرفی کلمے چار حرفی کلمے پھر پانچ حرفی کلمے اسی طریقے سے جملہ بنایا جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے جو علامہ اقبال کی شعروں کو بھی پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے جیسے بعض اشعار بھی کہتے ہیں بہت اشعار بھی یاد کرتے ہیں اور ہر ایک میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مدارس اسلامیہ اور اسی یو پی ہی میں ریاست میں مدرسہ بورڈ ایک الگ سے الگ سے ہے اس میں اردو ہی پڑھائی جاتی ہے لیکن فی الوقت اس میں ہندی بھی ہے انگلش بھی ہے لیکن اردو کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اردو سبجیکٹ ہے باقاعدہ رکھا گیا ہے اور اس کی ایک مانیتا ہے ایک مانتے یعنی ایک ڈگری کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں اور مانیتا پراپت ہے اسی طریقے سے اردو کے تحفظ کے لیے بہت سارے الگ الگ کمپنیاں اور الگ الگ علمائے اکابرین کوشش کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے اور اسی طریقے اپنے اس میں ابھی تک الحمد للہ کامیاب ہیں اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی سے بھی ہم کنار فرمائے